جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ایک مسلم معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے بچپن ہی سے شعر و شاعری سننے کا بہت شوق ہے اور اس کے علاوہ میری تعلیم کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے میں ایک غریب پریوار سے تعلق رکھتا ہوں میرے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی دعائیں ہمیشہ میری ساتھ رہتی ہیں جو مجھے کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنے میں میری خوب مدد کرتی ہیں اور میں بھی اپنے والدین کے حق میں خوب دعائیں کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ میرے تین بچے بھی ہیں اور میں ابھی دہلی میں مقیم ہوں اور یہیں پر نوکری بھی کرتا ہوں جس سے میری حالت بھی دن بدن ٹھیک ہوتی جا رہی ہے